में तुसेंगी सनानी कि में नी इत्थें उधमपुर दी गै रौह्ने आह्ली ऐ टिक्करी आह्ली साईड दा हू'न असें गी काॅलेज जाना पौंदा ते असेंगी क'न्नी जादै मुश्कलें दा सामना करना पौंदा क्योंकि साढ़े इत्थै मेटाडोरां गै निं थ्होंदियां न असेंगी ते इ'न्नी जादै प्राॅब्लम ऐ नी ते मेटाडोर थ्होऐ ते रुकदी निं ऐ ते उत्थें इ'न्ना जादै रश होंदा काॅलेज जाने आस्तै जां ते कन्नै ओह् दिक्खो तुस पानी निं आंदा सड़कां बी इ'न्नियां खराब न की बंदे गी मुश्कल होई जंदी बड़ी जादै बड़ी जादै मुश्कल हुन साढ़े इत्थें तक्कर की कोई बमार गै होई जा हास्पिटल बी निं ऐ इ'न्ना बड्डा इक्कै हास्पिटल ऐ अगर कोई इन्नी जादै फेस्लिटियां बी निं ऐ अगर असें कुदै जाना अगर किश जादै गै एमरजेंसी होई जा ते असें सारें लोकें जम्मू जाना पौंदा जम्मू जाने तोड़ी ते बंदा मरी बी जंदा हून में तुसेंगी में सनानी इत्थें बड़ी जोदै चीड़ां नेईं है'न जेह्ड़ियां इत्थें होनियां चाही दियां हियां अं'ऊ चाह्न्नी कि इत्थें बड़ियां सारियां चीज़ां होनियां चाही दियां जे ऐ गै निं है'न हू'न जि'यां दिक्खो मेडिकल च गै दिक्खो मेडिकल हास्पिटल गै इक्कै ते लोकें जाना कुत्थें जां ते सारेंगी जम्मू गी गै भेजी ओड़दे रोड़ दिक्खो इ'न्ने गंदे एह् रोड़ डेवल्पमेंट किश बी निं ऐ इत्थें कुसै जाना होऐ मेटाडोर गै निं थ्होंदी क्योंकि गड्डी निं आंदियां क्योंकि रोड़ खराब पानी बी निं आंदा पानी दी दिक्कत सारें कशा जादै ते काॅलेज जाने गी ते सारें कशा जादै दिक्कत ऐ निं असेंगी तुस दिक्खी सकने आपें गै अं'ऊ चाह्न्नी कि तुस सारे बी इं'या दिक्खी ते एह्दे च एह् साढ़ी मदद करन कि एह् सारियां चीज़ां होनियां चाही दियां इत्थें